बरतन सभ धोअय लेल आब धोअय लेल बैसलहुँ तऽ आब कथीसँ धोबै कथीसँ करबै केना मँजबै कोना मँजबै से रहैत छी आब ओना साफ नहि होइए बरतन तऽ गै सरफ ला ने गै तब छाउर मिलाए कऽ डिब्बामे के रखैत छी माँजब धोअब करब सा नहि तऽ नहि सरफ आनैए तऽ साबुन ला साबुनमे माँजब साबुन ला सरफ बरतन माँजयवला सरफ होइत छै बरतन माँजयवला साबुन होइत छै ओहिसँ धोलहुँ आ बरतन माँजयवला एगो अथिओ मिलैत छै दोकानमे ओ ला गे ओहिसभसँ माँजब धोअब तऽ साफ रहत चमकैत रहत झलकैत रहत नीक लागत आ नहि रहैत छै तऽ कारिख लागल रहल तऽ नहि नीक लागल रहल आ कनि छाउर देलहुँ सरफ देलहुँ मिलाए कऽ माँजि देलहुँ साफ भए गेल नीक लागल कारिख तारिख पूरा छूटि गेल आ नहि देलहुँ सरफ साबुन तऽ ओनाहिते रहि जाइत छै तऽ नहि नीक लागैत छै खराप लागैत रहैत छै आ ओहिसँ नहि भेल तऽ गै कनि साबुने ला गे साबुन बरतन माँजयवला साबुन मिलैत छै साबुन ला गे साबुनेसँ माँजि देबै साबुनसँ तऽ आओर झलकि जेतै नीक भए जेतै